बेयो बिजाबखुलि ना अ थारमाने आंहा मोनसे माबा लेखा नांगौ जादोंमोन ए जिअग्राफि जिअग्राफि एडभान्स जिअग्राफि क्लास नाइन नाइननि लेखा दङ ना

दा माब्लासिम मोननो हागौ

अ दा माने मा लेखाया दाबो फैयाखै नामा अ

अ अ अह अ

अ नाथाय आंनो नांथ' जादोमोन आरो दायो आं फोरोंगिरि क्लास नाइननि सिम्पोल स्कुलावहाय दा बिनि थाखाय बे लेखाखौ नांथारगौ आरो दा अर्डार होनोसै लादो अर्डारखौ

अ देह अर्डारखौ लाखिदो अ दे दे लाखिना दोन्दो दे अ क्लास नाइनआव दायो दस पिसब्लानो जागोन

देह जागोन दे दे दोनबाय